एक नवजात शिशु के पहले वर्ष में किए जाने वाले संस्कार निम्नलिखित हैं प्रथम जब शिशु जन्म लेता है तो उसका जन्म संस्कार किया जाता है उसके बाद उसका नामकरण संस्कार किया जाता है इस तरीक़े से विभिन्न संस्कार प्रथम वर्ष में किए जाते हैं